मां हिक स्माट वाई वॉच ओनलाइन ते ऑडर कई हुई जेका मूंखे मिली वेई आहे मां हुनजी डिजाइन ऐं उन्हीअ जे वर्किंग ते उन्हीअ जे खपत खे ॾाढो मतलबु खुशि आहियां ऐं इहो मां ॿियनि खे बि पाणि हिमथाईंदुसि त उहे इहा वाच ज़रूरु ज़रूरु वठण जो वीचार कंदा या वठंदा